भोपाल में स्थानीय रूप से कई उद्योग और व्यवसाय मौजूद हैं भोपाल ज़िले की जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महेत्वपूर्ण है भोपाल के नज़दीकी क्षेत्र मंडीदीप में कई प्रकार की कम्पनियाँ जैसे हहै आइसर इत्यादि कम्पनियाँ वहाँ पर रोज़गार एव रोज़गार के लिए काफ़ी ज़्यादा अवसर मौजूद है इस प्रकार की कम्पनियों में बहुत भारी जनसंख्या में रोज़गार उपलब्ध होता है भोपाल के अंदर ही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कि अपने आप में भारत की बहुत बड़ी कम्पनी है जिस में रोज़गार हेतु बहुत से अवसर एवं लोगों को रोज़गार भी प्रदान किया जा रहा है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महेत्वपूर्ण है इसके अलावा कपड़े का व्यापार भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है